हां गोल बेसै किश ज्यादा बड्डे नेईं हैन मतलब कि आं'ऊ इ'यां एज ऐ पेशा मेरा टीचिंग दा ते गोल मेरे किश बड्डे नेईं हैन बट हां इ'यां रेयाज करने दा मिगी काफी शौंक ऐ ते कन्नै जेह्के लम्में लम्में गीत होंदे न जियां जिंदी तर्ज थोह्ड़ी ज्यादा लम्बी होंदी उ'नें गीतें गी गाने दा मिकी बहूत शौंक ऐ मतलब कि जेह्ड़ा कलाकार होंदा उसी उसी इ'यै शौंक होंदा कि ओह् कला गी बस सिक्खी लै अच्छे तरीके कन्नै ते ओह् चीज एह् मतलब आं'ऊ चाहन्नी कि अजें मेरी सेहत कोई इन्नी शैल नेईं ऐ आं'ऊ ते एज ऐ हाबी गै करनी इसी बट हां कुतै जिसलै इ'यां जगराता होऐ तां कदें कुतै मौका थ्होई जंदा ता गाई ओड़दी जा कोई फ्ही पंदरां अगस्त होऐ तां कदें गाई ओड़दी पर आं'ऊ इन्ना शैल गांदी निं ऐ इ'यां ते बस मेरी इ'यै मतलब अग्गें आस्तै मेरा इ'यै मकसद होग कि जेहका आं'ऊ रेयाज होर अच्छा करी सकां इस स्हाबै जेहकी मेरी पिच थोह्ड़ी गाने गी लेइयै होर अच्छी होऐ कन्नै आं'ऊ अच्छे सुर च इसी लेई सकां ताकि आं'ऊ जेहके मुश्कल गीत होंदे जां मुश्कल भजन होंदे जां देश भक्ति दे गाने होंदे जां मुश्कल गीतड़ू होंदे ते उ'नें गी बी गाई सकां